हेलो नमस्कार करैत छिअनि कहलिअनि हँ जे कनि हमरा हिनकासे काज छलऽ ई हइ ने हमर नम्बर ई पूजा पाठके बारेमे कनि प प पूछेके छै जे घरमे हमरा उन्नति नहि होइया पता नहि की दिन लागल छै तनी तनी हमर देखतियै भागरेखा जे की छै जाहिसँ हमरा घरके उन्नति होइतै बालबच्चा हमर बुरबक भेल जाइया तनी देखिकऽ बतैतियै आहा हा बच्चाके बता दै छियै दू हजार अठारहके जनम छै तीस नवम्बरके हमर बेटा दिन शुक्र पड़ैत छै साँझके तीन बजके पाँच मिनट पर तनी देखिके कहितियै जे की छै बराबर मन खराब रहैया हमर बच्चाके

ठीक छै कतेक तक खर्चा पड़तै ठीक छै आ कनि ईहो समस्या देखतिअथिन जे हमर घरबला कमाइया घरमे बरक्कत नहि छै सब दिन देह ले के झुरझुराइत रहैत छी तऽ कनि एकरो कोइ काट बतैतियै अहाँ अच्छा तऽ गामक कुलदेवता एतऽ डिहबार छथिन हँ तऽ ई से तऽ ठीक छै ई सब तऽ हम करबैत छिअनि हिनका से आ ई कनि एक दिन आ कऽ हमरा कोन दिन सोमके करतथि शुक्रके करतथि कनि आ कऽ हमरा महादेवबला काज करा दथि कि हमर बच्चा सोमके दिन की सब लगतै पूजामे हमरा लिखा देता तऽ ने हम सब खरीदके मङायम आ धोतियो जनउ लागत गमछा पाग महादेवकेँ नहि चढ़बै पाग ई सब मिथिलाके तऽ नियम छै पाग चढ़ैत छै महादेवकेँ